नमस्ते नमस्ते हां जी हां जी इसलै मैं रातीं आए दा बड़ी ब्रह्मणा आह्ली साइड

कोई गल्ल नेई लेईं आने हां आई जन्ने आं

कोई अद्धा घैंटा जानीपुर जंदे इ'यै लग्गी दे कोई पंजी मैंट्ट लगदे हां बीह् पंजी मैंट्ट ना ना नमें नमें कंपनी दे आटो आवदे ओह् खराब होई नेईं सकदे ओह् महाराज काकल पत्तर नि होन तां इयै काकलें पत्तरें बगैर अज्ज्कल तुसेंगी पता गड्डी चलाने गै नेईं होंदी काकल पत्तर कन्नै गै होंदे काकल पत्तर सरे जेह्ड़े बी होंदे महाराज कमाल ऐ इक बारी चढ़ियै दिक्खेओ तुस गाने बस गलाई ते फिरी तुसें चिंता नेईं करनी

हां जी कराया कराया बी घट्ट गै कराया कोई ज्यादा नेईं ऐ मेटाडोर हा घट्ट गै कराया इ'यै कोई चाली पंजाह् रपेऽ चाली पंजाह् रपेऽ

हां कोई गल्ल नेईं ठीक ऐ सर ठीक